खुशी ते मिगी अपने आप दिक्खियै बड़ी होंदी ऐ जैह्लूं कि अस मतलब इ'यां इ'यां स्कूल जां कॉलेज बिच जैह्लूं अस अपने दोस्तें कन्नै बिच बौह्न्ने उंदे कन्नै गप्पां मारने होने आं असें गी तैह्लूं बी इ'यां अपने आपस बिच इ'यां बड़ी इक खुशी होंदी ते अस आपस बिच हस्सने होन्ने आं जि'यां ओह् होई गेआ अस अपने मतलब कुसै दे बारे कुसै दे बारे च भंडियां करगे ते असें गी तां बी हस्सी औंदी जि'यां होई गेआ कोई में फन्नी ऐपिसोड दिक्खी ओड़ां कोई कोई बी वीडियो बगैरा मतलब हस्सने आह्ली दिक्खी ओड़ां कोई फन्नी कोई बुक पढ़ां बड़ी जैदा खुशी होंदी मतलब हस्सी औंदी ते ओह्दे बाद जि'यां कि अस घरै बिच कोई फंक्शन बगैरा होंदा संगीत जां कोई रिश्तेदार औंदे लेकिन मिगी अपने आप इ'यां बड़ी गै मतलब मुहैं पर खुशी गै चढ़ी औंदी मतलब मुस्कराना गै होंदा चौह्बी घैंटे ते बड़ी जैदा खुशी होंदी असें गी